हमरा भारतमे आओर बिहारमे सभसे पहिल तऽ भारतमे इसकुलमे इतिहास सब्जेक्ट विषय तऽ छै ओ तऽ पढ़ै ले जाइ छै आओर हरेक जेनाकि महात्मा गाँधी सुभाष चन्द्र बोस चन्द्रशेखर आजाद सबके इतिहास हुनकर सब ओसब की केलखिन केनाके भारत देश आजाद केलखिन जे अंग्रेजके गुलाम छलै नीलके खेती होइ छलै चरखाके महात्मा गाँधी खुद चर्खा काटै छलखिन चम्पारण से आयल छलखिन हर विषयमे हमरा सभके जानकारी इतिहासमे देल जे देल जाइ छथिन केनाकि सुभाषचन्द्र बोसके गोली लागल छै सबकिछ हमरा सबके इतिहासमे बताबै छथिन इसकुलमे आओर पढ़ाइ होइ छै हम खुद पढ़ने छी इतिहास सब्जेक्ट इतिहास पास करने छी इतिहास मे आगे पढ़ने छै हमरा सबके इसकुलमे एस एस टी सब्जेक्ट जे होइ छै ओहिमे इतिहास जगह इतिहास रासायन शास्त्र सामाजिक शास्त्र इतिहास समाज यहाँ इतिहास सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण रहै छैन हमरा सबके इतिहास पढ़ाएल जाइ छै